ہماری جو گلوکاری میں حرکیات ہیں تو پہلے تو ہم اس کو مدنظر رکھتے ہیں تو حرکیات کا مطلب یہی ہے کہ مطلب ہم جب سنگنگ کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے جو چہرے کے ایکسپریشن ہوتے ہیں باڈی کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے تو ہم کیسے سنگنگ کرتے ہیں وہ اس اس تا وقت دیکھا جاتا ہے کہ ہماری جو حرکیات ہیں چہرے کا ایکسپریشن باڈی کا ایکسپریشن کیسا ہے تو ہمارے الفاظ ہمارے الفاظ ایسے ہونے چاہئیں کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ہمارے الفاظوں کی وجہ سے ہمارے الفاظ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سادہ ہو اور کسی کو ہمارے الفاظ اس سے پریشانی نہ ہو آسانی سے سمجھ سکے وہ اور تشریح یہ ہے کہ مطلب کسی کے مذہب کے خلاف ہم نہ بولے کسی کے ذات کے خلاف تو ہم گانا تو نہیں گا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے تو ان کو ہم مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ کسی کے مذہب کے بارے میں تو کچھ ہم کہتے تو نہیں ہیں